जियां तुस मिगी पुच्छनां चांह्दे ओ कि दौड़ा दे बारे च ते पैह्लैं रनिंग कियां करदे फिर बर्क अउट कियां करदे ते में तोआनू सनाना चाह्ना कि में जिसलै दौड़ करदा हा त्यारियां बगैरा करदा हा प्रैक्टिस बगैरा करदा हा दौड़ लान जंदा हा सवेरैं उट्ठियै ते पैह्लैं सारैं कोला पैह्लैं में उट्ठि यै ते बर्क अउट करदा हा बर्क अउट करियै बार्मअप शरीर गर्म करियै शरीर गर्म करियै ते फ्ही में दौड़ शुरु करदा हा कोई पंज छे किलो मीटर दौड़ना पैह्लैं पंज छे किलो मीटर दौड़ियै ते फ्ही आईयै बापस बर्क आउट करना स्टैमना बधाना इंकरीज़ करना अपना सटैमना सटैमना इंक्रीज़ करनें गी में केह् करदा हा सारैं कोला दा पैह्लैं पुश अप मारदा हा मतलव डंड मारदा हा डोगरी च बोलां ता डंड मारनें गी आखदे जिसलै डंड मारनें होन तां जेह्ड़े तोआड़े मसल ना एह् मतलव मज़बूत होंदे मतलव हाड़ होई जंदे जेह्दे कन्नै फ्ही लानें पौंदियां दौड़ां फ्ही एह्दा कैह्नें दा मतलव क्रैमस नी आंदे ऐं क्रैमस नी आनें कन्नै मतलव थोआड़ा हाड़ होई जंदा तुस केह् करदे कि उठदे सिट्टां मारदे और ढिड स्ट्रांग करदे ऐपस बगैरा नकालदे ओ ऐपस कड्डनें ते ओपस कड्डदे होई केह् करदे ओ कड्डनें दे बाद मतलव फिर ओह्दे बाद उठदे ओ उप्पर आह्ॅले डंड मारदे ओ दस बाह्ॅरां मारी ओड़दा बंदा नार्मल कोला दा नार्मल जेकर बेट लॉस होऐ अऊं जिसलै अपनैं टैमां दा दौड़दा हा तगड़ा स्परिंट बी मारदा हा सब कुश करदा हा फिर फुल्ल फिट्ट रखदा हा ते मतलव की स्परिंट बी मार दा हा सौ सौ मीटर दे स्पीड़ कन्नै ते जिसलै में दौड़दा हा मतलव नार्मल स्टार्टिंग कोला स्टार्ट दिंदा हा मतलव नार्मल स्टार्ट दिंदा हा आस्ता आस्ता आस्ता कि अपनै स्पीड़ लैवल इंक्रीज़ करदा हा इंकर्ज़ करी करी आस्ता आस्ता करदे करदे अग्गें वधांदा रौंह्दा बधांदे रौंह्दा बधांदा रौंह्दा बधांदे बधांदे जिसलै लास्ट दो तिन्न सौ मीटर रौंह्दा फ्ही मे पूरा अपनें शरीरा अन्दरा जान देई ओड़दा हा जान मारियै ते फिर में केह् करदा हा कि बर्कअउट करना बर्कअउट साढ़ा इंक्रीज़ स्टैमना इंक्रीज़ करदा अच्चा खास्सा इंक्रीज़ करदा जिन्नै तिर ओह् प्रैक्टिस करन लगे उन्ना थोआनू प्रफैक्ट बनाई ओड़दे आखदे ना प्रैक्टिस मेक्स मैन दा प्रफैक्ट ओ में तोआनू इयै सनानां चाह्दा कि में जो कीता तां अपनें शह्दे च सनाई ओड़ेदा डोगरीच हिन्दी च इंगलिश च प्रैक्टिस ई होंदी ऐ बंदे दी मतलव की जेह्ड़ा थोआनू फिट्ट रखदा फुली फिट्ट हैल्थी रखदा अच्छी खास्सी डाईट करनी और होर बी बड़ा कुश होंदा में ते इयै कीते दा होर बी होना कुश